मैथली भाषा जे जे कि एगो बहुत नीक भाषा मधुर भाषा अछि जे बिहार कऽ खास कए कऽ चारि पाँच गो जिलामे बाजल जाइत छै ओहोमे खास कए कऽ देखल जाए तऽ अहाँकऽ मिथलाञ्चलमे बाजल जाइत छै मैथलीभाषामे बहुत सरा एहन मतलब पत्रिका लिखल गेल छियै जाहिमे अहाँकऽ चुटकुला भऽ गेल या कोनो कहानी भए गेल कोनो ओसब पढ़ैमे मतलब मैथलीमे बहुत नीक लागत अहाँकऽ आ सङ्गे सङ्गे देखियौ तऽ महाकवि विद्यापति जे कि बहुत एगो मैथली कवि छलथि ओहो बहुत सरा कविता लिखने छथिन मैथलीमे ओ पढ़ैमे बहुत नीक लागत आओर मैथली भाषा देखियौ तऽ लोक गावँ घर मिथलाञ्चलमे सब अपन घरमे मैथलियेमे बाजैत छथि या गावँ घरकऽ हमसब मार्केटे या बजारमे कोनो समाने खरदै ले गेलहुँ तऽ अपन मैथलिये भाषामे बादमे दोकानदारो मैथलिये भाषामे बात करैत छथि या देखल जाए तऽ मिथलाञ्चलके लोक जे सब मैथली बाजैत छथि ओ कोनो या बाहरे गेलथि अपन राजसँ दोसर राज गेलथि अगर ओतहुँ देखैत छथिन जे हमर मिथलाञ्चलकऽ लोक छथि मिलैत छथि ओसब ई नहि कयलथि जे हम बाहर आएल छी तऽ हिन्दीमे बात करी बल्कि ओसब अपन अपने भाषा मिथलाञ्चलमे बात कयलथि किएकि देखियौ तऽ मिथ मैथलीमे एगो अलगे मतलब एगो अपनाआप कऽ खुशी होइत छै हँ मिथलामे छी बाजैमे बढ़िआँ लागैत छै आ देखल जाए तऽ मिथलामे अगर मिथलाञ्चलकऽ अन्दर केओ व्यक्ति अगर एक दोसरसँ लड़ाइयो कए रहल छथि ने अगर अहाँ बाइली आदमी देखैत छथिन लड़ाइ कऽ रहल छी हुनका ई नहि होयतै जे लड़ाइ कऽ रहल छी किएकि मैथिल भाषा एतेक मधुर छै अहाँकऽ ओ देखलापर लागत की कोनो नीक बात कए रहल छी या एक दोसरसँ मनोरञ्जन कऽ रहल छी ई नहि लागत बल्कि जे ओ लड़ाइ कऽ रहल छियै